فن اِن انسان کو زندگی میں بہت اہم ہے کیوں کہ چاہے وہ بات کرنے کا فن ہو یا کہیں باتیں سمجھنے کا فن ہو یا بہت سے پُرانی تہذیب میں آپ کو فن ملیں گے اگر آپ جائیں گے پُرانی تہذیبوں میں آپ کو بہت کچھ جل جیسے جیسے دُنیا نے جاہلیت کو خیر آباد کہا تو فن ترقی کرتا گیا تو اِس طرح کچھ بھی ہو یا کوئی فرنیچر بنانا ہو یہ بھی ایک فن ہے یا بلڈگیں تعمیر کرنا ہو یہ فن ہے اور اور کھیل کود کا فن یہ سب فن میں سُدھار آنا بہت ضروری ہے نہیں تو آدمی فن پھر تا دنیا ترقی نہیں کر پائے گی کیوں کہ یہ ہر چیز کو انسان ہر چیز ہر کسی کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر کوئی موت مختلف مختلف فن کو اپنا کر دو دُنیا کی دُنیا کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور اُس سے مُنافع کماتا ہے تو یہ فن بہت ضروری ہے فن کا ترقی کرتے رہنا ڈیویلپ ہوتے رہنا بہت ضروری ہے نہیں تو یہ دُنیا آگے کیسے بڑھے گی لوگ کیسے اپنی ضرورتوں کو پوری کریں گے